हॅलो आं सिद्दार्थ उलय रे ना एडमिशन जावना आजून एडमिशन फॉम भरला तुवें केलें खंयच्या कॉलेजीन घेता पी ई एस कॉलेजीन हांवें थंयच दिलां दिवपाचें आसा रे फॉम हय तूं कितें घेता हांव एम ए हय एम ए एम ए करतलें हय हय आनी तुवें कोर्मस न्हूं आं आं आं एम ए करून मागीर टिचर जावपाक जाय आं आं हांयें आजून फॉम सबमीट करुना फाल्यां दिवपाचें फॉम तुकाच वेटींगार दवरला हय अच्छा म्हजी पोवया तुजी पर्सेंटेज कितली आयल्या तर एटी एटी जाल्यार मेळपाची मरे तुका आं पी एसानूत कित्याक गेलो तर आनी कॉलेजीन किऱ्याक वचूना आं आं आं आनी हांव आतां फाल्यां वयतले सकाळी हय बरें बरें तूं कितल्यांग पावतलो हय बरें आनी आनी आनी खंय एप्लाय करून तुवें खंयच्या कॉलेजीन हां हां हांव गेल्ले रे जिवी जिवीएमसानूय गेल्ले पूण थंय मेवना थंय फूल जाले म्हणून मागीर पी ई एसान येलें हय ना बरें